आमच्या इंडीयेंत हॅल्थ कॅर सिस्टम खूब बरी आसा बट सम ऑफ द एरियार्स आसा थोड्या जाग्यांचेर की बाबा ते म्हणटात की तशें ना जशें आसपाक जाय आसलें बट आय थींक आमचे इतून खूब इंडयेन आमची हॅल्थ कॅर सिस्टम खूब बरी आसा कम्पॅर टू अदर कंट्रीज अदर कंट्रीजांनी लोक जी सिटवेशन खूब वायट आसा पूण आमची अशी लायक खूब बरी हॅल्थ कॅर सिस्टम आसा कम्पॅर टू अदर कंट्रीज